तशें जर पळयले जाल्यार काणकोण जिल्यांत हवामान बरो आसा तसो परिणाम तसो वायट परिणाम असो व्हडलोसो दिसना पूण क्लायमेट हो एकदम बरो आसा पूण आता जर पळयलें ऋतू म्हळ्यार आमकां खबर आहा पावसाळो हिवाळो आनी उन्हाळो अशें तीन ऋतू आसात चार म्हयने पावस चार म्हयने वत आनी चार म्हयने शीं अशें हें जे आसा आमकां खबर आसलेली पयलींच्या टायमार पूण आता जर आसा जाल्यार खूब चेंन्जीस जाल्यात अशें म्हाका दिसता कित्याक खंयच्याय टायमार पावस पडटा खंयच्याय टायमार शीं येता खंयच्याय टायमार वत पडटा म्हूण हो जो खरें पयलो न्हू जाल्यार बदल जालो अशें दिसता म्हाका जाल्यार कित्याक आमी पयले चार म्हयने ते चार म्हयने बारा अशें आशिल्ले पूण आता खूब चेंन्ज जालें अशें आमी म्हणपाक शकता